हेल औ नों मा गायखेर गुवाला ना औ हाब गायखेरखौथ' आं दै होयाखै हाय मारै फुदुंजाया जानांगौ जाखो बाल माथो बयबो बेखौनो लाङो माथो जेबो रावबो कमफ्लेन होफेराखै नङाबो मुवाबो बेयो जानला मोनला होनबाय नोंबो माला दै होखो बाल दैखौलाय ओरैनो थरथिंसे खौलाय होखा नांगोन ना आयै सोर फाग्लि बुंदों हाय बे सोर फाग्लि बुंदों गावनानो साहा पातआ बारा मोजां नङा दां गावनानो साहा फादआ बारा मोजां नङा बियो हाबाब होनबालाय न'नि गायखेरालाय दासो सेरनानै दोनदों आङो मानो गाज्रि जानांगौ जाखो हा सोर नुवा फालाय बालथिंयाव दै लादों होननानै सोर खिथाया नोंनो सोर फाग्लि थोथ मा बायदि रोखोम बायदि रोखोम होनो बाल नोंलाय लायाबा लाया होनदोहाय नोङो बायदि रोखोम होनो नोंलाय मा लायाबा लाया होन आंहा मेरला काष्टमार दं माथो हनै खाथिनि लांफैनायफ्रानो जेबो होनाखै होनाहाय माथो साननै सानथामसो हनै निसा मोनहानो लांफैगासिनो दं है होया लाङाबा लाङा हाय आंहा मेरला काष्टमार दङ नों लाङाबा बाद होदो हा गाबोन सेरनायाव नायफै नोङो गाबोन सेरनायाव आयै आं मालायनिखौ लायथारा गायखेरखौनो रावनिखौबो लाया आङो आंनि मोसौनिखौसो बांद्राय न'याव लोंनानै बांद्रायनायखौसो फानो आङो न'याव बारा नाङा नालाय बुथुमाहाय सोर होनदों बेलाय ओइ नाङाबा नाङा दोनदो बाराबा दालासै नोङो आं हरला नोंनो दिनैनिफ्राय ओइ दोनदो दा होसै नोङो आंनो नांला